जय झूलेलाल घर में जेॾीमहिल शादी हूंदी आहे ओॾीमहिल त पाणीअ जी ॾाढी ॾाढी ज़रूरत पंवदी आहे इन करे पाणआ जी टांकियूं सभु फुल करे छॾींदा आहियूं मट डोलूं सब कढी करे भरे रखंदा आहियूं टांकियूं वॾियूं भरे रखंदा आहियूं पीअण लाइ पाणी स्टॉक हुजे पाण वटि ऐं ॿियो त मेज़मान हुजनि इनजे करे पाण खे केॾी केॾीमहिल पाणी टेंकर घुराइणा पवंदा आहिनि ऐं पाणीअ बाटला बि हाणे त अचनि ता वॾा वॾा उहे घुरायूं रेडीमेड बोटलूं बि अचनि तियूं हाणे त त उअ बोटलूं बि नंढियूं नंढियूं भरे जीअं ईंदियूं आहिनि पैक टू पैक उहे घुराए रखंदा आहियूं पाणीअ जो त यूज़ बि एॾो थिए थो पीअणु लाइ पाणी खपे थो ओतिरो ई वापरण लाइ पाणी खपंदो आहे एतिरा माण्हू ईंदा महिमान ईंदा सभिनीनि जी रोटी पाणी ठहंदी सभु में पाणीअ जो थींदो इन करे मथे टांकियूं बि भरे रखंदा आहियूं पाणीअ ई ज़रूरुत पवंदी आहे ऐं पाणी एक्सट्रा अगरि सम्झो ॾाढो पाणी खुटी पियो त पोइ पाण टैंकर वधीक घुराए सघंदा आहियूं जीअं की हाणे थर्टी थर्टी रुपीस जियूं कुझु बोटल्स बि ईंदियूं आहिनि ठहलियूं उहे बि घुराए सघंदा आहियूं फ़ाइदेमंद रहंदियूं आहिनि उहे बि सुठियूं हूंदियूं आहिनि ऐं ॿियो त घर में थी सघे एतिरो त पाणी जेको अचे थो गॉरंमेंट जो उहो बेस्ट हूंदो आहे इन करे उनजो भाई थी सघे थो वधीक भरे रखंदा आहिंयूं जय झूलेलाल